बैतूल जिले में घूमने के लिए काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र मौजूद हैं जहाँ लोग आसानी से पहुँच सकते हैं और वह काफ़ी सुन्दर हैं जैसे कि हम शुरुआत करते हैं केरपानी से जो कि हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है साथ ही वह घूमने के लिए काफ़ी अच्छा स्थान है वह एक काफ़ी बड़ा मंदिर है जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा है लोग बहुत दूर दूर से से हनुमान जी के दर्शन करने के लिए केरपानी पहुँचते हैं हर मंगल और शनिवार वहाँ इतनी भीड़ रहती है जैसे कि मेला लगा हुआ हो साथ ही उसके बाद लोग बाग ताप्ती घाट पे घूमना पसंद करते हैं हमारे यहाँ एक बैतूल जिले में खेड़ी सावलीगढ़ है जहाँ पर ताप्ती नदी बहती है और वह देखने में इतनी सुन्दर और मनमोहक लगती है की उसे देख के आँख को वह आनंद प्राप्त होता है मन को शांति मिलती है कल कल बहती हुई माँ ताप्ती के दर्शन से ही अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं साथ ही हमारे क्षेत्र में बारह लिंग है बारह लिंग में ये मान्यता है कि श्री राम जी ने स्वयं वहाँ बारह ज्योतिर्लिंग की स्थपना की थी अपने वनवास काल में साथ ही उसी मंदिर के पास से भी ताप्ती नदी बहती है जो की उस स्थान को काफ़ी सुन्दर बना देता है वहाँ बड़े बड़े पहाड़ है जिसमें एक नदी बह रही है और एक मंदिर उस नदी और पहाड़ के बीच में स्थित है जिसमें स्वयं श्री राम के द्वारा स्थापित कि गई शिवलिंग है वह देखने में इतना आनंदायक इतना खूबसूरत दृश्य बनाता है जो अपने आँखों शांति प्रदान करता है साथ ही हमारे क्षेत्र में सोना घाटी है जहाँ पर शिव जी और हनुमान जी का मंदिर है जो कि दो पहाड़ियों के ऊपर स्थित है उनके बीच से नेसनल हाइवे गुजरता है है और साथ ही वो काफ़ी देखने वहाँ से बैतूल जिले का दृश्य काफ़ी सुन्दर दिखाई देता है क्योंकि वत का ऊंचाई पर स्थित है साथ ही कोसमी डैम है जहाँ पर सुबह और शाम को जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है तो वहाँ प्रकृति के अद्भुत सुंदरता हमें दिखाई देती है पहाड़ों के बीच गिरा हुआ एक डैम जिसमें सूरज कि किरणें छनके हमारे आँखों तक पहुँचती है जो कि देखने में काफ़ी सुन्दर प्रतीत होता है साथ ही बैतूल जिले में बालाजी पुरम नामक एक एक मंदिर है जो कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है वहाँ भगवान बालाजी कि मूर्ति है साथ ही वैष्णो देवी का मंदिर भी बना हुआ है जो कि काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है वहाँ पहुँचने के लिए हमें काफ़ी चढ़ाई करनी पड़ती है साथ ही वहाँ का एक मानव निर्मित नदी बनी हुई है साथ ही कई सारे ऐसे मंदिर बने हुए हैं जहाँ अलग अलग देवी देवता मौजूद है एक एक सौ इक्कीस फिट की शिवलिंग है जिसके अंदर हमें बारह ज्योतिर्लिंग का दर्शन प्राप्त होते हैं साथ ही बैतूल के ही पास में कई सारे स्थान ऐसे भी हैं जहाँ हम घूमने जा सकते हैं और जहाँ का माज मार्ग पहुँच के लिए जैसे बहुत आसान है जैसे कि हनुमान डोल जो कि बैतूल से कुछ किलोमीटर दूरी पे स्थित है वहाँ जंगलों के बीच में बना हुआ हनुमान जी का एक मंदिर है जिसके सामने से एक नदी बहती है वहाँ पहुँचने के लिए हमें उस नदी को पार करना होता है वहाँ पेड़ों से घिरा हुआ जंगल में एक मंदिर जो कि बहुत ही सुन्दर दिखाई देता उस मंदिर के कुछ ही दूरी पर एक प्राकृतिक रूप से झरना भी मौजूद है ताकी काफ़ी ऊंचा झरना है और देखने में काफ़ी सुन्दर दिखाई देता है साथ ही यहाँ पर भोपाली नामक छोटा महादेव नामक एक मंदिर है जहाँ पर पहाड़ों के बीच में गुफा में शिवजी की प्रतिमा मौजूद है जहाँ पर पहाड़ों से रिसता हुआ पानी उस मूल शिवलिंग के ऊपर लगातार गिरता रहता है साथ ही उस मंदिर के बाजू में ही एक झरना बहता है और उस मंदिर वो मंदिर पहाड़ों के बीच में स्थित है जिसे पहुँच जहाँ पहुँचने के लिए हमें कई सारे पहाड़ों के तलों से गुजरते हुए बहुत सारी छोटे छोटे नालों को पार करके पेड़ों के बीच में से जंगलों के बीच में से जाते हैं जो कि बहुत ही सुन्दर लगता है और हमें वहाँ वहाँ लोगों को घूमना काफ़ी पसंद आता है क्योंकि वहाँ हम हमारी प्रकृति के साथ में समय व्यतीत कर सकते हैं और जो की हमारे मन को काफ़ी शांति प्रदान करता है